असांजे ज़िंदगीअ में वैज्ञानिक ज़रिए ॾाढा फ़ाइदा अची विया आहिनि व्हाट्सअप अची वियो आहे इंस्टाग्राम अची वियो आहे फेस्बुक अची वियो आहे ट्विटर अची वियो आहे इहे पहिरियों सभु न हूंदा हुआ हाणे अची विया आहिनि त असांजी ज़िंदगीअ में जाम फ़र्क़ु अची वियो आहे पहिरियों वॉच असां ॾिसी सघंदासीं हाणे वॉच में असां ॻाल्हाए सघंदा आहियूं कंहिंजी फोन अचे थी असां ॾिसी सघंदा आहियूं पहिरें फ़ोनियूं न हूंदियूं त माण्हू फ़ोनुनि ते लाइन लॻाईंदा हुआ हाणे घरु वेठे माण्हू फोन लॻाए सघंदा आहियूं हिन में असांखे जाम सहुलियत थी वई आहे पहिरें खां जाम फ़ाइदा अची विया आहिनि असांजी ज़िंदगीअ में पहिरें असां कंहिंखें मैसेज कंदासीं